बीमा जे भेलै ने से मतलब हमर पपो भी करेने रहथिन ओ जे छै से करेला से मतलब जे छै से अगर जादा अधिक बेमारी होए गेला कऽ बाद जे छै अधिक बेमारी होलाकऽ बाद मतलब

इलाज करबाओल जाए छै बीमा छै कि कभी कताल अगर अगरसँ अगर मुसीबत ओतना नहि हिकै हलका फलका अगर रोग बेमारी छै तब अगर चल भाइ ई जगह ओहि जगह कहींँ भी ओतना करि सकैत छै अगर जादा जे छै होला कऽ बाद नहि ने होय छै अपन रुपआ दे के कोइ फायदा नहि रहै छै ओतना एहिके लिए ई बीमा छै ई तऽ ओइसनेके लिए छै सबके लिए थोड़बे ने छै ऐसे बेमारी भी छै बहुत तरह कऽ बेमारी होय छै जैसे होलै

मानि कऽ चलियौ कि जादा अगर गला पर जे छै से